जि'यां कि बच्चे स्कूल दे बाद ट्यूशन पढ़ने ई औंदे जां भी कोई बी निजी क्लॉस लैने ई टीचर कोल जंदे ट्यूशन ओह्दा केह् मतलब होंदा कि जेह्का बच्चा स्कूल मतलब ध्यान लाइयै नेईं पढ़ी सकदा नेईं समझ औंदी हिचकिचांदा कि असें नेईं पुच्छना होंदा स्कूल ते बच्चा कि घरै आह्ले केह् करदे कि ट्यूशन लांदे ओह्दी स्कूल नेईं पढ़ै दा ते ओह्दी ट्यूशन लाई ओड़ने आं घर ते मन्नदे हैन निं असें ई ते ट्यूशन तां गै लोआंदे न ते ट्यूशन केह् होंदा कि टीचर होंदे न ओह् मतलब जेह्ड़ा स्कूल पढ़ांदे उ'ऐ रिवाईज़ करदे पर बच्चे गी इत्थै आई जंदा क्योंकि ट्यूशन जेह्की बच्चें गी बड़ी गै जरूरी ऐ निक्के बच्चें आस्तै ते भलेआं गै बड़ी जरूरी ऐ क्योंकि निक्के बच्चें ई ना इ'यां मतलब पढ़ाने आह्ले होने चाहिदे उं'दा जेह्का बेसिक कन्सैप्ट होंदा ना ओह् इ'नें बच्चें गी क्लेयर होना चाहिदा ट्यूशन बच्चें आस्तै बड़ी गै मतलब इम्पार्टेंट ऐ खासकर निक्के बच्चें आस्तै बड्डे ते चलो पढ़ी गै लैंदे न पर निक्के बच्चें बास्तै बड़ी गै जैदा क्योंकि जि'यां कि स्कूल बिच बच्चें गी पढ़ांदे कोई बच्चे इयां मतलब फ्रैंक होन केह् पता ओह् मन निं लान ते पिच्छें बैठे दे ते उ'नें गी पता गै नेईं की मैम केह् पढ़ा दे न बट ट्यूशन बिच जेह्के बच्चे घट्ट होंदे दो जां तिन्न होंदे जैदा कशा जैदा इन्ने गै होंदे न ते ओह्दे कन्नै केह् कि बच्चे ई नां डर होंदा ते कन्नै मैड़में सोट्टी बी रक्खी दी होंदी ते बच्चें गी डर होंदा कि नेईं में पढ़ना ते उद्धर बच्चे पढ़ी लैंदे स्कूल क्योंकि बच्चे इन्ने जैदा होंदे ते टीचर इन्ना ध्यान निं दिंदे कि कु'न बच्चा पढ़ा दा ते कु'न नेईं पढ़ै दा ट्यूशन बिच मैक्सीमम टीचर जेह्के बच्चें पर ध्यान दिंदे जैदा कशा जैदा बच्चे होंदे हैन निं ट्यूशन बिच ते इस करियै बच्चे मतलब ट्यूशन आह्ला जरूरी निक्के बच्चे बास्तै जरूरी ऐ मेरी ते इ'यै सोच ऐ कि एजूकेशन बड़ी जरूरी ऐ निक्के बच्चें आस्तै